مہاراشٹر میں پسماندہ یا پسماندہ برادریوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کو فروغ دینے کے لیے حکومت وقتاً فوقتاً مختلف اقدامات اور پروگرامات منظم کرتی ہے ان میں سے کچھ عناصر مندرجہ ذیل ہیں گورنمنٹ ودیانی کیتن اسکالرشپ یہ برادریوں کے لیے ایک تعلیمی اساکلرشپ پروگرام ہے جو ان کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مالی مدد فراہم کرتا ہے مراٹھ واڑا ڈیولپمنٹ بورڈ اس بورڈ کا مقصد مہاراشٹر کے مراٹھ واڑے علاقے کی ترقی اور تعلیم کو فروغ دینا ہے سوک پارٹیسپیشن پروگرام شیعی مشارکت کے پروگرامات جو برادریوں کو معاشرتی تشکیلوں میں شامل کر کے ان کی ترقی کو بڑھاتے ہیں یہ پروگرامات پس ماندہ برادریوں کو اعلیٰ تعلیم کی راہ میں مدد فراہم کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے کام آتے ہیں جو مہاراشٹر گورنمنٹ کی جانب سے منظم کیے ہوئے ہیں